अ अ माने माइन'रनि पासपर्ट आरो नङा होनबा माखासे डकुमेन्टस जगार खालामनांगोन जेनेबा बे गथ'आ सोरनि बिमा बिफानि बेबायदि फोरमान थानाय जेनबा गावबुरानिबो जागोन आरो बेनिफ्राय जेनेबा जोंहा कास्ट सार्टिफिकेट थाया होनबा बेबो नांगोन आरो फट' नांगोन आजिखालि माखासे जेखौ जेखौ क्राइटेरियाआव दङ बे रोखोमनि माखासे नांगौ कण्डिसनफोरखौ सुफुंनांगोन आरो ओमफ्राय अफिसाव मुभ खालामनांगोन एसे एनै खरसाफोर थांगोन आरो बेखौ मावनायाव बेबायदि रोखोमनि खालामनो हागोन आरो दा बेफोरखौ जगार खालामनानै लाग्रो बेनिफ्राय अफिसाव मुभ खालाम अब्लाना असुबिदा गैया औ नांगोन आरो लोगोसे बैसो प्रुफनि थाखाय बै बार्थ सार्टिफिकेट थाया होनबा बेखौ नांगोन औ जोनोमनि फोरमानलाइफोर बेखौ नांगोन जायखिजाया बेयो माब्लाबा एसे गोबावआनो लायो आरो माब्लाबा एसे थाब जायो आथिखालाव माने बे नेटफोरजों खामानि मावनायखाय अनलाइनाव खामानि मावनायखाय बेफोरबो माने माब्लाबा थाब जायो माब्लाबा थाब जाया अ सार्भारफोरनि प्रब्लेम जायो नालाय होनब्लाबो जायो बिदिनो खालामगासिनो दं नालाय बेबायदि नांगौखिनिखौ जगार खालामना लाग्रोजोबदो बेनिफ्राय अफिसाव मुभ खालामबानो जागोन जागोन दे ना बेफोरखौ नांगौआनो जायो दा खालामाखैबा खालामना लाग्रोदो औ डकुमेन्स

औ औ

अ औ औ नांगौआनो

औ औ औ जागोन दे जागोन औ थेंक इउ